मेरे कोल जेह्ड़ा रुट्टी बनाना बड़ा शैल मेरा टेलैंट ऐ अं'ऊ रुट्टी बनाने गी बड़ा गै एक्सपीरियंस ऐ मिगी बड़ी शैल रुट्टी बनाना औंदी ते रुट्टी बड़ी शैल बनाना बड़ी सोआदली बनान्नां ते उसी बनाने आस्तै में होटल मेनैजमेंट च रुट्टी बनाना तां के में दूर दूर तक्क जाई सकां ओह् ठीक ऐ इं'या बनाना के मतलब खाने आह्ला जेह्का ओह् उंगलियां चटदा रौंह्दा ते उसी मतलब बड़ा शैल सोआद औंदा एह् मेरे बिच बड़ा स्पेशल टेलैंट ऐ ते इसी टेलैंट गी अग्गें बधानै आस्तै एह् टेलैंट जेह्का बड़ा स्हेई ऐ रुट्टियै च इ'न्नी सोआदली होंदी की लोग खाई खाई नी थकदे ते ओह् उंगली बी चटदे रौंह्दे बड़ी शैल रुट्टी अं'ऊ बनाना रुट्टी बनाने कन्नै गै मिगी बड़ा मज़ा औंदा ते अं'ऊ रुट्टी बनाने गितै बड़ा स्हेई दे रुट्टी इं'या बनाना की लोक दिक्खदे गै रौंह्दे ते अज्ज बी अं'ऊ इ'यै कम्म करना ते मिगी बड़ा शैल मज़ा औंदा इस कम्म करने ई ते ते अज्ज फ्ही अं'ऊ बड़ा शैल कम्म करना ते डेवेल्प करने गी अं'ऊ अग्गें बी जाह्ङ ते इसी कम्म करने गी बड़ा शैल आर्ट ऐ ते तुस दिक्खी सकदे के एह् टेलैंट मेरे च बड़े दूर ऐ तां के अं'ऊ इसी कम्मै ई सबेल्ला करी ना तां के दूरै दूरै तगर बड्डे लोकें गी अं'ऊ रुट्टी बनाई सकां ते लोक मिगी गै सद्दन ते इ'न्ना बड्डा टेलैंट मेरे च ऐ ते अं'ऊ अग्गै बधां पूरी लाईफ इ'यै मेरा इ'यै मेरी उम्मीद ऐ ते अं'ऊ गै चलदा र'वां ते अं'ऊ कदें बी रुकां नेईं ते जिसी मिगी इस कम्मै च बड़ा फायदा होऐ ते लोक लोकें दा कम्म कदें बी खराब निं होऐ ते इसी कम्मै गी अं'ऊ पूरी ईमानदारी कन्नै करना ते बड़े गै तरीकै कन्नै करना ठीक ऐ ते तुस समझी सकदे के एह् जेह्का कम्म ऐ बड़ा स्हेई कम्म ऐ अगर रुट्टी बनाना कोई बड़ा कम्म निं ऐ ठीक ऐ ते इसी कम्मै गी अग्गें बधानै आस्तै अं'ऊ पूरे ईमानदारी कन्नै कम्म करना ते इसी करने बधानै आस्तै होर बी लोक मेरे कन्नै एह् कम्म सिक्खा दे न एह् बड़ा शैल बड़ी अच्छी स्किल ऐ इसी लोक मतलब बड़े तरीकै कन्नै फॉलो करदे

अग्गै बधने आस्ताै जेल्लै अं'ऊ रुट्टी बनाना लोक दिक्खदे गै रौहंदे आक्खदे इ'न्नी शैल कि'यां बनाई ऐ एह्